हम बताबै छी अहाँ सब के प्रकृतिक सुन्दरताके बारेमे तऽ अहाँ सब सुनू एक जगह साँझके टाइम होइ छै तखनि अगर जैयै हम सब फोटो खिचबाक लेल अगर फोटो खीचेलियै साँझमे तऽ कत्तेक प्राकृति सुन्दर लागैत छै आसमानके रङ्ग नीला भऽ जाइत छै फोटो खीचैमे भी बहुत सुन्दर लगै छै से देखियौ फेर जहन भोरके जाइत छियै फोटो खिचैलए तऽ केहन सूर्य भगबान केहन लागैत छै पूरा लाल भऽ जाइत छै पूरा तखन देखियौ फोटो खिचियौ प्रकृति केहन सुन्दर लगैत छै कि नहि नहि मने फोटो खिचियौ बहुत सुन्दर लगै छै पहाड़ सब पर जैयौ फोटो खिचै लए तऽ देखियौ केहन प्रकृति सुन्दर लागै छै वहाँ से उपर जाकऽ अगर निच्चाँ तकियौ तखन भी बहुत सुन्दर लगै छै देखैमे अहाँ सब बहुत नीक लगै छै पूरा नीला हराभरा अगर गाछ सब रहै तऽ त्यौहार सबके लगनमे तऽ ओतऽ से भी बहुत नीक लगै छै कए गोटाक छै ई एहिमे पूरा हराभरा भरल छै आओर छै देखियौ तालाब सब कऽ बगल मे जइयौ ओतऽ अगर देखियौ फोटो खिचियौ ओ फोटो खिचियौ कतेक सुन्दर लगै छै फोटो खिचियौ शामके तऽ लागत पूरा प्रकृतिक एतेक सुन्दर भऽ जाइ छै लागत कि सूर्य भगबान पूरा पानिके अन्दर डुबि रहल छै शाममे हरा भरा पूरा भरल रहै छै बड़ा बड़ा तालाब कोसी सबमे जैयौ गङ्गा सबमे फोटो खीचैके लेल तहन कतेक सुन्दर लगैत छै ओकरबाद फेर अहाँ सब भोरके टाइममे जैयौ फोटो खीचैके लेल तऽ केहन सुन्दर लगैत छै लऽ गेल पोखरि लगमे जाकऽ फोटो खिचियौ तऽ एहन प्रकृति सुन्दर लगैत छै की लागत कि जे सूर्य भगबान पूरा नदीमे से निकलि रहल छै ओकर अहाँ फोटो खीच रहल छियै कतेक सुन्दर सुन्दर इएह भेलै प्रकृति बहुत उपर जा कऽ अहाँ कोनो चीज कऽ एहन बहुत उपर जा कऽ पहाड़ सब पर जा कऽ फोटो खिचियौ ओतऽसँ अगर अहाँ फोटो खिचियौ निचाँके तऽ कतेक सुन्दर लगै छै प्राकृतिक बहुत नीक लगैत छै प्रकृतिक सुन्दरता इएह भेलै देखियौ शामके टाइममे अगर भीड़ सब अगर निकलै छै ओसब टाइममे देखियौ कतेक सुन्दर प्रकृतिक लागत ओहिमे बारिशके मौसम भऽ जाइत छै मेघ लागि जाइत छै बारिशके मौसम भऽ जाइत छै तखन अगर अहाँ फोटो खीचै छियै तऽ प्रकृतिक एतेक सुन्दर हबा आबै छै लागत तऽ ओहिसब समयमे प्रकृति बहुत ही सुन्दर लगैत छै देखैमे जेकर की बर्णन नहि छै दुनियामे बहुत एहन चीज भऽ गेलैए जैसेकी हम प्रकृतिक सुन्दर लागि सकैए एहन एहन जगह पर अहाँ जा सकैत छियै बहुत एहिना आदमी ने जा सकैत छै वहाँ जाकऽ ओतऽसँ फोटो खिचबै तऽ कतेक सुन्दर लगैत छै देखैमे सब नीक इएह भेल अहाँके प्रकृतिक सुन्दरता आओर की कही हमरा सब कऽ नमस्कार करैत छी बेसि भऽ गेल धन्यबाद